हँ हेलो बाजू हँ हँ छै तऽ आमके गाछ कि लेबऽके अइ आम अइ लताम अइ नेबो अइ कटहर अइ फूल सबके अइ सबरङके फूल अइ उड़हूल अइ गेना अइ सिङ्घार सब अऽइ अइ सबके कोनो अभाव नहि अइ हँ सब फूल अइ ई गाछ सब छै सए रुपैये पचासो रुपैये साठियो रुपैये जेहन गाछ छै तेहन पाइ छै पाँचो सए के छै आँए अइ सपाटूके गाछ तऽ लायल रहथिनसे सुखा गेलै एखन ओकर गाछ नहि छै आब एतै नइ एतै तखन हैत आमके गाछ तऽ अइ लतामके गाछ अइ नेबोके गाछ अइ सब फूलके गाछ अइ ओ दू सएके जोड़ा अढ़ाइ सएके जोड़ा पाँच सएके जोड़ा एनाकऽ हैत ने नजरा नजरा किसुनभोग मालदह जतेक ई नबका आम सब चलल अइ सब आम अइ

तऽ अढ़ाइ सए भऽ गेल आमके गाछके आओर पचास गो भऽ गेल नेबो गाछके पचासे गो दऽ दिऽ आहाँसँ हम नहि लेब फाजिल पचासे गो दऽ दिऽ तऽ तीन सए भऽ गेल हँ आब अपना अपनैतीमे छै तऽ लाउ ओतबेमे दऽ दै छी नगद लेब तऽ उधारी लेब तऽ ओतबे पड़त हँ नगद लेब तखन ओतबे पड़त आओर उधारी लेब तऽ किछु फाजिल लागि जायत दस दिन मास दिन तऽ रहि जायत ताबे तऽ हमरो फेर ने काज आगू हेतै हँ गुलाब फुलके गाछ छै तऽ लेब तऽ ओहो होयत पचास साठि रुपैआमे होयत ललका गुलाब अइ गन्धराज अइ अएँ ओ साठि सत्तर रुपैआमे दै छियै हँ ऽ ठीक छै तऽ पठेबनि दऽ लऽ जेथिन कि अपने आयब तऽ लऽ जायब गाड़ी कऽ लेब तऽ अपनेसँ चलि आयब अपने एबै तऽ किछु पाइ कमती लागत ओ एता तऽ दू पाइ कनी बढ़ा हम देब सेहो होयत ठीक छै तऽ ठीक छै तऽ विनोदेके पठा देबै तऽ चलि आयत लेबऽ लेल मारैत मारैत सोझ कऽ देबै ठीक छै